میں نے تو تیراکی نہیں سیکھی ہے لیکن بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہیں تیراکی اچھے کر لیتے ہیں اور سب کی مدد بھی کرتے ہیں اور تیراکی سیکھنا اچھی بات ہے اکثر گورھی لوگ کو دیکھتے ہیں وہ مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو تیراکی اچھا کر جب جب مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تیراکی اچھا کرتے ہیں اور اس پار سے اس پار چلے جاتے ہیں یا کوئی ڈوب رہا ہو تو اس سے بھی مدد دے دیتی ہے نکالنے میں تاکہ وہ بچ سکے اور ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تیراکی کے بارے میں اتنا اور تیراکی اکثر گورھی لوگ ہی کرتے ہیں کاہے کیونکہ وہ ہر پوکھر میں تالاب ہو ندی ہو یا کوئی بھی ہو وہاں جاتے ہیں اپنا تیراکی اچھے سے کر لیتے ہیں نکل جاتے ہیں تیراکی کر کے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اور مدد بھی نہیں کر سکتے کسی کو کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اس لیے اور گورھی لوگ ہو اور بہت لوگ گورھی کے علاوہ بھی اور بہت لوگ جانتے ہیں لیکن بہت کم جانتے ہیں تیراکی کے بارے میں لیکن کر لیتے ہیں تیراکی اپنا جو سیکھے رہتے ہیں وہ اپنا نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں